हँ हेलो जी प्रणाम प्रणाम कहिऔ जे हँ हँ

जी नहि पढ़ाइ लिखाइ तऽ एहिठाम बहुत नीक चलि रहल अछि हरेक बच्चाके लेल साक्षात्कारसँ लऽ कऽ आओर लिखित परीक्षा तक सेहो भऽ रहल छै आओर शिक्षक महोदय सेहो एकदम नीक छथिन देखिऔ घरपर बच्चा ठीकसँ शायद नहि पढ़ै छथिन आओर भऽ सकै छै जे दोसर बच्चा सबके सङ्ग खेलबैत धुपैत हेता इसकुलमे हमरा सबके जतेक भी अध्यापक छथिन सब मेहनतिआ छथिन हरेक बच्चाके रिपोर्ट करै छथिन आओर पाँच सात दिनसँ एहन लागि रहल अइ जे बच्चा शायद रस्तामे या खेलपर विशेष धिआन दै छथिन तऽ हँ नहि हमरा सबके तऽ जे ड्यूटी छै ओहि समयमे ठीक छै आधा घण्टा बीचमे लन्चके टाइम होइ छै ओ लन्च टाइममे बड़ा बारीकीसँ सब बच्चा अपन अपन लन्च करै छथि किछु एकाध गोटा अपन फ्रेश होइके लेल किछु खेलबैतो छथिन लेकिन प्रयास एहन रहै छै जे बच्चा सुनियोजित ढङ्गसँ अपन होमवर्क करता जे हुनका पाठ देल गेलनि ओ तैआरी करता आओर प्रतिदिन आबिके विद्यालयमे अपन वर्क समाप्त करथिन हुनकर रिपोर्ट कार्ड बनै नहि इसकुलके विधि बेबस्था बिलकुल आओर टाइट भऽ गेल अइ एहिठाम कोनो तरहके कमी हमरा सबके लेल नहि रहि रहल छै हरेक बच्चा आओर बच्चाके पिताजीके लेल माताजीके लेल एक विशेष मीटिङ्ग सेहो राखल गेलैए जे महिनामे एक दिन कमसँ कम हुअए आओर ओहिमे हरेक परिवारके गार्जिअनके उपस्थिति अनिवार्य भऽ गेल हँ हुनकालेल हमसब प्रयास कऽ रहल छी कि जे बच्चामे त्रुटि छै ओ बताएल जाइ हर घरके अभिभावक महोदय एतेक नीक बेबस्था नहि कऽ सकै छथिन या हुनका लेल सक्षम नहि छथिन तऽ बाहरसँ विशेष शिक्षकके नियुक्त कऽ कऽ पढ़ाएल लिखाएल जाइ आओर विकास हुअए आब नया नया हँ कहिऔ ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै धन्यवाद धन्यवाद